औ हेल' आं आं नै दंलाबायथ'यो ओरैनो नोंथाङालाय आंबो आंबो

आर नै बै स्कुल हगारसैलाय आर बिनि उनाव थुइसनबो होबाव नांगौना थुइसन होयाबा जोंनाथ' जोंनाथ' गथ'फ्रा न'आवनो फराया न'आवनो फराया थिउसन थिउसनआवबो औ दुस्ट'आनो आयौ

स्कुलानो गासिबो प्राइभेटआनो जोंहाबो सानै सानै सासेया ओन्दैसो दासो एल केजियाव

दामफ्रानो पिसफ्रानो बारायबावसिगोनसो होन्नाय खोनादों आङो स्कुलनि पिसखौनो बारायबावसिगोनसो होन्नाय खोनादां

बे गरमेन्टआवबो क्लास जाया नालाय ओंखायनो हगारनो बायो ओंखायनो नांगौबा खुनुरुखुम बाबो प्राइभेटआव फोरोंनो सानदोंमोन आरो दा ओंखायनो बे सासेखौथ' सासेखौथ' रलै सासे देरबावबा सासेखौ आं हस्टेलावसो दोनहरसै हालालै बेहाय न'आव दोनबाय थानो

बै दत बै दतमाथिं गोदान खुलिदों होन्नाय खोनादोंमोन आं हस्टेलबो दंनो आमफाय फैसाया एसे खमनो ऐबारनिफ्राय दानिफ्राय ओंखायनो बाहाय दोनहैनो नामा सानदों आङो औ ना माथो खालामदों नोंथाङालाय माथो खालामदों औ दे होमबा औ दे दे